जोंनि बर' हारिमुआव सिनायथि माखासे हारिमुनि सिनायथि दङ जेरै गामसा आरनाइ दख'ना जोंनि बर' हारिमु हिसाबै जोंनाव दङ बर' हारिमुआव गामसा दखना आरनाइ बेफोर जोंनि बर'नि हारिमुवारि आरो बेनिफ्रायबो जोंनि कालसार हिसाबै हारिमुनि हिसाबै दामनाय देनाय खाम सेरजा सिफुं जथा बेफोर जोंनि बर'नि मोनसे हारिमु आरो हारिमुनि गेजेरजों जोंनि हारिमुनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिमुआव बे गामसा दख'ना आरनाइ बेफोरो जोंनि बर' हारिमु आरो बर' हारिमुआव जोंनि एंगारजाथावै हारिमुनि गेजेरजों खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरबो जोंनि बर'हारिमुनि गेजेराव गोग्लैयो बेखौनो